मां स्कूल ऐं कॉलेज में त थोरो थोरो कंदी हुअसि हीअं चित्र कढंदी हुअसि थोरो घणो पर मां स्कु हुन मां ई मोबाइल मां जॾहिं खां मोबाइल आया आहिनि मोबाइल मां ॾिसी यूट्यूब था ॾिसी करे मां वधीक सिखी आहियां स्कूल ऐं कॉलेज में थोरो घणो थींदो उहो असांजी सिख्या मिलंदी हुई असांखे थोरी घणी त हुतां बि हुतां बि सिखी आहियां पर वधीक मां हिन मां यू यूट्यूब मां वधीक सिखी आहियां ऐं हुन में घणाई कोर्स थींदा आहिनि जीअं बैचलर ऐं हुन में फ़ा आर्ट्स में फाइन आर्ट्स में बैचलर कबो आहे ऐं बी ए कबो आहे चित्र कढण जे हिन में त घणाई कोर्स बि थींदा आहिनि चित्र कढण जा ऐं ॿियो हुन में आहिनि के कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हिन में चित्र कढण जा कृती आर्ट एकेडमी आहे हिक ऐं बॉम्बे आर्ट ऑफ सोसाइटी आहे त तव्हां हिते करे था सघो मतलबु कोशिश करे था सघो हिते करण जे लाइ ऐं मां बि आर्ट जे हिन में मूंखे जाम मूंखे मतलबु चित्र कढण में ख़ुशी मिलंदी आहे दिलि सां कढंदी आहियां त हुन में मूंखे जाम शौक़ु आहे ऐं मां हुन में अॻियां वधण थी चाहियां हाणे त जाम शोशयल मिडिआ बि आहे माण्हूअ खे अॻियां वधाइण जे लाइ इंस्टाग्राम फ़ेसबुक माण्हू हुन ते फ़ोटो विडिओ कढी करे हुन में विझनि था ड्रॉइंग जा पंहिंजा चि चित्र जा पंहिंजा त पाणि बि इहा करे था सघूं मां बि इअं कंदी आहियां इंस्टाग्राम ते हिन में हुन में विझण सां माण्हू अॻिया वधंदो आहे ऐं मां जाम अॻियां हिन में चित्र कढण में पहुचण थी चाहियां मां भॻवाननि जा वधीक फ़ोटो कढंदी आहियां हुनजो वधीक चित्र कढण पसंदि कंदी आहियां त मां हुन में अॻियां वधण थी चाहियां